हा कच्छ में च घणेई जीअं नारायण सरोवर कोटेश्वर आहे वॾो समुंड आहे जाम त जाम सुठी जॻह आहे हिते बि जाम यात्री ईंदा आहिनि घुमण माता जो मढ हिन पासे त नारायण सरोवर कोटेश्वर त ज़रूरु घुमंदा आहिनि मांडवी बीच आहे मांडवी बीच ख़ासि करे गर्मियुनि में घुमण लाइ जाम सुठो आहे ऐं ॿिया बि आहिनि शिनाई डेम आहे शिनाई लेक आहे हिकिड़ो उहो बि गर्मियुनि जे हिसाब सां जाम सुठो आहे हुन में जाम मज़ो ईंदो आहे बरसातिनि जे मौसम में बि वणंदो आहे नारायण सरोवर कोटेश्वर जे को आहे हुन में बि गर्मियुनि में ऐं बरसाति जे मौसम में जाम सुठो वातावरणु रहंदो आहे ऐं घुमण लाइ बि जाम सुठी जॻह आहे उहा बि नारायण सरोवर कोटेश्वर जे को माता जो मढ वेंदा आहियूं त हुन पासे ते ईंदो आहे मांडवी बि कच्छ में ई आहे शिनाए लेक आहे उहो बि कच्छ में आहे रूद्र महालय डेम आहे उहा बि हिकु जाम सुठी जॻह आहे